अगरि असांखे कोई नओं कारोबारु या धंधो चालू करिणो आहे त उनमें वधीक पैसनि जी ज़रूरत कान्हे घटि पैसनि में बि नओं धंधो चालू थी सघंदो आहे जीअं की अगरि तव्हां घर में जाइफ़ा आहियो घरु था संभालियो त हिकु रूम में बि नओं धंधो चालू थी सघंदो आहे तव्हां घर में कपिड़ा वग़ैरह सि विकिणी सघंदा आहियो उन में हेॾनि पैसनि जी ज़रूरत न पवंदी आहे ऐं तव्हां पंहिंजो घरु बि संभाले सघंदव अगरि तव्हांखे ॿाहिरि किथे दुकानु खोलणो आहे त उनखे उन मां तव्हांखे सरकार जी इजाज़त वठिणी पवंदी आहे घर में कोई इजाज़त जी ज़रूरत कान्हे का घरु बि तव्हां संभाले सघंदा आहियो ऐं ॿियो वरी घर में रहण सां घरु बि ॿारु बि ॾिसी सघबा आहिनि घर में नंढियूं नंढियूं शयूं विकिणी सघिबी आहिनि जीअं की उट्यूं थियूं ॿारनि जा नंढा नंढा कपिड़ा थिया ॿियो कुझु थियो इनमें तव्हां शुरूआति करे सघो था पिया पैसनि खां वधीक उनमें माण्हुनि खे अचण लाइ पीरत कबी आहे भई असां इहो धंधो खोलियो आहे माण्हुनि खे चइबो आहे जीअं तव्हां जे फोन में माण्हू आहिनि कौंटेक्ट्स आहिनि उन्हनि खे इस्तेमालु कबो आहे त उनसां धंधो असांजो फहिलिजंदो आहे जीअं तव्हां अ पने वन्ने ते लिखी करे कंहिं खे ॾेई सघो था कंहिंजे साहेड़ियुनि वाहिड़िन जे ग्रुप में विझी सघो था पिया आसे पासे वारनि खे चई सघो था पिया किथे अचो वञो था हुते चई सघो था पिया घर जे ॿाहिरां बोर्ड लॻाए सघो था अगरि तव्हां किथे बिल्डिंग वग़ैरह में रहो था त हेठि बोर्ड लॻाए सघो था पिया ईअं करे असांजा माण्हूं वधी सघनि था पिया ऐं असांजो धंधो नओं चालू थी सघंदो ही असांजो हिकिड़ो नंढो सो क़दमु आहे नओं धंधो शुरू करण लाइ त हुनमें वधीक पैसनि जी ज़रूरत कान्हे घटि पैसनि में बि नओं धंधो चालू थी सघंदो आहे